जीवनमे कलाके महत्व तऽ बहुत तरहसँ देल जाइ छै जेना कोइ मोटरसाइकिलके कला छै जेना कहै छै ककरो रिञ्जके कला छै ककरो सिरिञ्जके कला छै ताहि दुआरे बहुत तरहसँ अपन जीवनमे जे भी काल कला छै सब देल गेल छै जेना कोइ ड्राइविङ्ग करै छै ड्राइविङ्ग अपन जीवनके आधार जे छै जिबैके लेल किछु ने किछु करऽ पड़ै छै ताहि दुआरे जे आधार जे छै कोइ भी तरहसँ किछु ने किछु किछु ने किछु किछु ने किछु करैके लेल कहै जे छै से कला रखबाके शरीर छै वएह आदमी जिए छै जे आदमी किछु कला रखैए बादमे भूखे कखनो भी नहि मरि सकैए ताहि दुआरे छै हरेक आदमीके मनुष्यमे एकटा दिमागमे एकटा ई इएह चीज रहबाके चाही जे कोइ भी चीजके कला हुनर रहबाके चाही कला रहलासँ बहुत तरहसँ फायदा होइ छै आओर फाइदाके लेल मने अपन अहाँके सहीसँ विकास हैत आओर विकास भेलापर अहाँ अपन कोनो काम काज कऽ सकै छी ताहि दुआरे एनी टाइम दिमागमे ई रखबाके चाही जे जीवनमे कोइ भी चीज जे छै कला जे छै से बढ़िआँ अपन पूर्णत अपन शरीरमे विद्यमान रहबाके चाही ताहि दुआरे छै से अहाँके जे छै से कोइ भी चीजसँ कलाके माध्यमसँ जे भी काज करै छिए एनी टाइम अहाँके बेबस्था पूर्णतः रूपसँ रहबाके चाही एहिसँ अहाँके कोइ भी चीजमे कहबै हरेक समयमे कोइ भी कष्ट छै से अहाँके नहि उठबै पड़त आओर अहाँ अपन कोइ भी समान धनके जे भी छै से फलाँ कऽ सकै छी ताहि दुआरे हरेक तरहसँ कलाके छै से वर्णन ताहि दुआरे छै से ई ई कहल जाए छै जे जे भी कोनो भी चीजके बिना कोनो कार्य मने कला अइ या कोनो छै अहाँके मने ठीके ठाक करैके होइ छै सबके पहिराबैएके कला होइ छै सब कहै छै जे कला होइ छै ड्राइविङ्गे करैके कला होइ छै आओर किछ लोडिङ्गे करैके कला होइ छै तेँ हर चीजके कला रहबाके चाही आदमीके ओहि साथ मनुष्यके जीवनमे कोनो चीजके दिक्कत नहि होइ छै